इहो फ़ूड आईटम में जीअं कणिक चांवर थी विया और बेसणु मैदो अरहर जी दाल और मसूर जी दाल और बाक़ी चणनि जी दाल और बाक़ी साबुण सरिफ़ु ॿियो जीअं खाइण पीअण जी शइ में ॿियो कढ़ी चावल दाल चांवर इहे ई सभु आईटम आहिनि वधीक त